ॿारनि लाइ टीवीअ ते इंटरनेट ते ऑनलाइन ते मुफ़्ति शैक्षिक सामिग्रियूं उपलब्ध थियणु खपे छो जो हर क़िस्म जा ॿार अलॻि अलॻि घरनि मां अचनि था कोई भरे सघे थो फीस कोई न भरे सघंदो त हुन सभिनीनि लाइ मुफ़्ति थियणु खपे हुननि खे वधीक सां वधीक विकास मिलणु खपे पढ़ाई सुठी थियणु खपे सुठनि सां सुठा हुननि खे मार्कशीट्स मार्कशीट अचणु खपे उन्हनि खे अलॻि अलॻि टाइप जूं टेस्ट पेपर हुजनि खपनि उन्हनि जे विकास जे बारे में ख़बर पवंदो हो केतिरो करे सघनि था केतिरो नथा करे सघनि हाणे जीअं कोई कोई ऑनलाइन एप्स आहिनि हुते असांखे फीस थी भरणु पए उहो असांखे जामु भारी थी पई वञे कोई कोई ॿार भरे सघनि था कोई माउ पीउ नथा भरे सघनि हिन लाइ उहो फ्री थियणु खपे ताकी हर हिकु ॿार पढ़े सघे अॻियो वधी सघे ऐं उन्हनि खे सुठा सुठा मार्क्स अचनि ऐं सुठा अलॻि अलॻि क़िस्म जा पेपर मिलणु हो करे सघनि त अॻियो वधी सघनि ऐं जीअं बाइजूस आहे हुते असांखे फीस थी भरणु पए त हो असांखे भारी थी पए पई वञे हिन लाइ सभिनीनि खे थोरो कुझु मुफ़्ति में सामग्री ॿारनि खे मिलणु सके छो उन्हनि जे भविष्य जो सवालु आहे हो अॻियो वधी सघनि